जेह्ड़ी मेरी बाइक ऐ फेवरेट मेरी फेवरेट बाइक ऐ रायल इनफील्ड दी बुलट ओह् जेह्ड़ी ओह् ऐ ओह् मेरी फेवरेट बाइक ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़ी मेरी दुए नम्बर फेवरेट बाइक ऐ ओह् ऐ कि यामाह् दी एन एस टू हंड्रड एन एस दो सौ जेह्ड़ी मेरी ऐ फेवरेट बाइक ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़ी त्रिये नम्बर जेह्ड़ी मेरी फेवरेट बाइक ऐ ओह् ऐ डयूक टू फिफ्टी त्रिये नम्बर जेह्ड़ी मेरी फेवरेट बाइक ओह् ऐ ड्यूक टू फिफ्टी पर मेरे कोल जेह्ड़ी बाइक ऐ इस टाइम ओह् ते मै ते अल्ले नि मतलब ओह् ऐ कि मैं ते जेह्ड़ी ओह् बाइक लैती दी ऐ ओह् ऐ बुलेट दी हिमालयन रायल इनफील्ड दी हिमालया जेह्ड़ी मेरे कोल बाइक ऐ जेह्ड़ी मेरी ड्रीम बाइक ऐ कि जेह्ड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट होर ड्रीम बाइक ऐ ओह् ते मेरी बाइक ऐ जैड ऐक्स टैन आर पर ओह् ते फिर हून अल्ले इ'न्नी ओह् ते नेईं ऐ कि अस अल्ले लेई सकदे आं बाइक पर कोशिश एह् रौह्ग कि अस जेह्ड़ी बाइक ऐ ओह् अफोर्ड करी पाचै औन आह्ले समें बिच्च पर जेह्ड़ी कम्फर्टेबल दे बिच्च मोटरसैकल बाइक दिक्खनी होऐ कम्फर्टेबल दे बिच्च जेह्ड़ी सुपरबाइक्स औंदी ने जेह्ड़ी सुपरबाइक्स होंदी ना ओह् ते मतलब इ'न्नी ज्यादा कम्फर्टेबल सुपरबाइक्स नेईं होंदी न जेह्ड़ी कम्फर्टेबल दी लिस्ट च आंदी ऐ ओह् होई गेई जियां बुलेट होई गेई हिमालयन होई गेई जेह्ड़े कि राइड करदे होई कोई मुश्किल नेईं होऐ होर सारी जेह्ड़ी बाइक होई गेई स्प्लैंडर बगैरा होई गेई जां होर बड़ी सारियां सुपर स्प्लैंडर होई गेई जां टी वी एस होई गेई एह् जेह्ड़ी बाइक न कम्फर्टेबल न इं'दी इं'दे पर राइड करदे होई जां फिर इ'नेंगी चलांदे होई अग्गें पिच्छे जन्दे होई कोई बी जेह्ड़ी प्राब्लम ऐ ओह् नेईं आंदी ऐ लेकिन जे थोआनी कि एह् ऐ कि जे कम्फर्टेबल हैन बाइकां जि'यां मैं सना ना थोआनी स्प्लैंडर बगैरा इं'दे च इन्नी पावर ज्यादा नेईं होंदी ऐ फिर लोक जेह्ड़े कि अप्पर के अपग्रेड करदे न बाइक गी जे ट्रिप ताईं एह् ऐ कि जे ट्रिप ताईं लैनी होऐ कम्फर्टेबल टेबल बाइक फिर ओह् स्प्लैंडर बगैरा ट्रिप उप्पर नेईं लेई सकदे ऐ ओह् क्यूंकि जेह्ड़ी बाइक ऐ ओह् थोह्ड़ी घट्ट सी सी दी बाइक होंदी ऐ ओह् अस उत्थे नेईं लेई जाई सकदे हैन ट्रिप उप्पर ते इसलेई एह् जेह्ड़ी लो रेंज बिच्च बी आई जा पावर बी शैल देई ओड़ै ओह् साढ़ियां जेह्ड़ी आई गेइयां बुलेट होई गेई हिमालयन होई गेई हंटर होई गेई रायल एनफील्ड दी जेह्ड़ी कम्फर्टेबल बाइक न होर साथ इ'नेंगी राइड बी करी सकदे न मजे कन्नै इ'न्नी ज्यादा कोई प्राब्लम जेह्ड़ी ऐ ओह् नेईं होंदी ऐ राइड करदे होई